हाज्या पयली बाग करपाक आवड नाशिल्लें मात धा मे दोन हजार एकवीस ह्या दिसांतल्यान हांवें सुरवात केली किद्याक तर हो म्हजो जल्म दीस आनी म्हाका अशें दिसलें की आयसान झाडा लावप आनी बरें सुंदरशें बाग करप किद्याक तर वातावरण हरे उरता आतां तितूुन स्वास घेवपाकय बरें पडटा आमची भलायकी बरी उरतां आनी पळोवपाकुय बरें दिसतां हाका लागून बाग करपाक हांवें धा मे दोन हजार एकवीस ह्या वर्सा सुरू केलें आनी पयलीं सुरवातेक ल्हान ल्हानशी बागां लायलीं ल्हान ल्हान झाडां हाडली आनी ती बागान म्हज्या लायली तेका उदक घालप तेका तेंचें कडेन उलोवप हातुतल्यान म्हजे प्रेम जो आसा झाडां खातीर वाडपाक सुरू जालो जसो प्रेम वाडपाक सुरू जालो आनी वेगळीं वेगळीं झाडा हाडपाक सुरवात केली तीं आसुं फुलांची तीं आसुं मनी प्लांट तीं आसुं उदरतेची सुंदरकाय अशीं झाडां अशीं वेगळीं वेगळीं झाडा हांव घेवन येत रावलो आनी म्हाज्या बागान लायत रावलो आयज पळयता पळयता जवळ जवळ पांचशी वेगळीं वेगळीं झाडां म्हाका पळोवंक मेळटा म्हज्या बागान आनी ताका सद्दा हांव उदक घालतां तांचे कडेन उलतां ती म्हाका फुलां दिता आनी ती म्हाका मोग दितां अशें पद्दतीन म्हजो बाग आयज सुंदर दिसतां जेन्ना हांव बागान वचून बसता म्हाका स्वताक म्हज्या जिवनांत इतलो आनंद मेळटां म्हज्या काळजाक सुकून मेळटा आनी म्हज्या मनाक शांती मेळटा किद्याक तर म्हाका तीं दिसता म्हाजे घर हाका लागून बाग काम हांवें धा मे दोन हजार एकवीस हें म्हजो खुब मोलादीक दिन किद्याक तर ह्या दिसां हांवें असो निर्णय घेतलो जो फक्त म्हाकात न्ही म्हज्या घरकारांक म्हज्या घरान रावपी लोकांक वेगळ्यां वेगळ्यां शेजार लोकांकुय ह्या बागाचो आस्वाद घेवंक मेळटा आनी हेका लागुन हांवें हें बरें काम केलां अशें म्हाका दिसता हाका लागून हें बाग जे आसा माजो विटर आसा की आयज पांचशी आसा तेका हजार करपाचो आनी सुंदरसो बगीचो जण एकलो जेन्ना येवन बसतलो तेन्ना खरेंच मन भरून येतलें असो हो म्हजो बाग हांव करतलों